साईं जय झूलेलाल मां दुकान ता हिकु सेकेंड हैंड टीवी वरती हुई जॾंहि मां वरती त हुन भई चओ तव्हांखे हिकु पैसे जो ख़र्च न आहे ऐं टीवी परफेक्ट आहे सुठे कंडिशन में आहे पर जॾंहि मां टीवी हिते घर में हाणे चालू कई त रिमोट हिकिड़ो त बराबरि हले नथो मथा टीवी जी क्लैरिटी बि बिल्कुलु न आहे जेको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कयो उहो प्रोडक्ट जे बराबरि आहे ई न न क्लैरिटी आहे न साउंड हुनजो प्रोपर आहे एंड्राइड टीवी करे चयो मूंखे पर ईअ एंड्राइड टीवी वांगुरु आहे कोनि हर प्रोसेस हुनजो जाम स्लो थो हले कृपा करे हिन प्रोडक्ट लाइ मां ॿिए खे बि कुझु सॾु करायो आहे हुन चैक करायो पर हुन चई की तव्हांखे एंड्राइड चई ॾिने पर तव्हांखे टोपी पराए छॾियो आहे हे प्रोडक्ट जी वर्थ आहे ई न तव्हां ग़लती करे छ्ॾी आ्हे प्रोडक्ट वठी करे बसि मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे तव्हां अगरि पंहिंजो माण्हू मोकिले सघो त मोकिले करे चैक करायो मुंहिंजो एक्सपीरियंस तव्हांजी कंपनी सां ॾाढो ख़राब थी वञो नेक्सट टाइम मां तव्हां लाइ ट्रस्ट कोन कंदुमि हाणे